हैलो स्विग्गी वाले भय्या बोल रहें है क्या जी भाई मैंने अभी खाने का ऑर्डर किया है लेकिन हम ने ग़लती से मुझे जो मैंने ऑर्डर किया वो डिलीवर नहीं किया है आपने ग़लती से दूसरा ऑर्डर दे दिया है मुझ को जो मुझे नहीं चाहिए मुझे यह ऑर्डर चेंज करना है तो मुझे मेरा ऑर्डर दीजिए और इसको चेंज कीजिए और आप ने जो ग़लतियाँ की हैं उनको अपने आप में सुधार कीजिए